हाँ जी सर आप गुड्डू हेयर स्टोर से बोल रहे हो क्या सर मुझे कटिन्ग करवानी है सर या पिक्स की कटिन्ग करवानी है और एक हनी सिंह कटिन्ग करवानी है और ब्लीचिन्ग करवानी है तो सर आपकी दुकान कब से कब तक खुलती है कितने टाइम तक खुलती है जी सर और सर खर्चा कितना आ जाएगा सर अच्छा सर ठीक है तो सर आप कल मिलते है सर कब तक मिल सकते हो ठीक है सर तो मैं शाम को मिल लेता हूँ आपसे